हां जी बोला ने दस्सो केह् गल्ल पर्स ते पर्स मिगी ते कोई बी निं लब्भा ऐ आटो बिच्च दिक्खने आं में आटो सवेरे धोता साफ सूफ कीता झाड़ू झूड़ू मारेआ मिगी निं लब्भा जे लब्भी जाह्ग कुदै पर्स थुआढ़ा ते कुत्थें देना दस्सो तुस अच्छा ठीक ऐ जे लब्भी जंदा ते फिर अस देई ओड़गे उ नेंगी